असेंई अपने घरें दियां चीजां ई शैल लगदियां साग सब्जियां साढ़ै अपनै होईं जंदियां जियां के कुक्कडियें दी रुट्टी होई गेई सरेआं दा साग होई गेआ बाडूएं कोई साग सब्जी लाई दी होंदी कंडोलु होई गे कंडोलु बगैरा कोई कद्दूं लान्ने आं कोई महाराज घिये राह्ने आं कड़म लान्ने आं ओह् बी अपनियां सब्जियां घरें दियां शैल लगदियां असेंई अपने घरा अपनियें चुल्ली र बनाइयै खाचै तां उसी सोआद होंदा बाह्रै चीजां अस खन्ने नी ऐ ओह् पंसद गै नी औंदियां असें अस उयै ठीक लगदियां असेंई अस लोकें बी इ'यै आखने के इयै लाओ अपने घरे दी सब्जी जेह्ड़ी ऐ ओह् अच्छी होंदी करेलु होई गे कड़म होई गेआ सरेआं साग होई गेआ कुक्कडियें रुट्टी होई छाह् तनाला बी होऐ साढ़ै अस ओह् बी खाई सकने सा सारा किश होंदा साढ़ै लोकें असें इयै चीजां शैल लगदियां